हा छोकिरीनि खे स्कॉलरशिप मिलंदी आहे मुंहिंजे धीअ खे पंजे ऐं अठे दर्जे में गॉर्वमेंट जे थ्रू भारत सरकार जे थ्रू स्कॉलरशिप मिली हुई ऐं हाणे छोकिरीयुनि लाइ भारत सरकारु जाम नयूं नयूं योजनाऊं ज़ारी कयूं आहिनि जीअं त बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सी बी एस ई उड़ान योजना अ सुकन्या समृद्धी योजना ऐं इत्यादि गॉर्मेंट सरकारु ॿारनि जे मथां छोकिरीयुनि जे मथां स्पेशली ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं स्कीम चालू करे रही आहे